भिडिअ गेमसनि बाथ्रा मिथिगौ औ आं मिथिगौ माखासे भिडिअ गेमसनि गेजेराव जेरै फ्रि फायार फाबजि बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि गेलेमु एबा गेमसनि एफसफोर एबा एफसफोर एबा गेलेमुफोर थायो दा बे थिग बिदिनो गेमसफ्राव गोबां रोखोमनि गोबां हारिनि गोबां रोखोमनि लाइमोनफ्रा माखासे समाव गेमस भिडिअ गेमस गेलेनानैबो रांबो आरजिनो हायो जेरै जुवा जुवा बायदि निसा नांनाय जुवा बायदि फैसा खामायनाय नै बेफोरबायदि बाहागोआव भिडिअ गेमसखौ बाहायनानै गोबां लाइमोन एबा लाइमोनबोल' नङा गोबां बैसो जानाय सोरबा बायदिआबो बाहायो गेलेयो फैसाबो खामायो सोरबा बायदि गोबां जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा बिबायदि गेम गेलेनानैबो गाव गावनि लाइफखौ एबा बरबाद खालामनानै लायो थिग बिदिनो निसा टाइप मानि उन्दुनो ओंखारनाय बायदि सामफ्रामबो माइनि दिनखौ लानानै फुंनिफ्रायनो लानानै जानाय गैयै फरायनाय गैयै मबाइलावल' गेम गेलेबाय थानाय भिडिअ नायबाय थानाय बिफोराव निसा नांनानै गावखौनो मालाबा समाव इदिटेट खालामनानै लायो मानो होनोब्ला गावनि सोलेरखौ लोरबां खालामनानै लायो नै बेफोरनि थाखाय गाज्रि थिग बिबायदिनो गेमसफ्रा मानसिखौ मोजाङावबो लाबोयो जाय बाहायनो रोङो जायफ्रा खामायनो रोङो जायफ्रा मेनटेलिटि बाहायनानै जायफ्रा नरमाल जायफ्रा मोजां दिसिफ्लिनै बाहायनानै फैसा खामायनो रोङो बेसोरनि थाखाय मोजांबो थिग बि फैसा खामायनायावबो बियो जुवा सिसटिमबो जायो आरो जायफ्रा बाहायनो रोङा फरायफुबाय थानाय लाइमोन गथ'फोर फरायफुबाय थानाय लाइमोन गथ'फोर जाखांफुबाय थानाय यं जेनेरेसन गथ'फोरनि थाखाय गार्जेन मोनथिया गार्जेनखौ मान गोयि बायदि खालामनानै बिनि मालाबा समाव गावनो हारसिंनो अनेक रोखोमनि इदिकटेट जाबाय मानो होनबा मबाइल नङाबाबो सानसेबो थानो हाला मबाइल अन खालामबानो गेम गेलेनाय गावलायनाय माबा मोनसे इदिथिं जानाय माबा मोनसे इदिकटेट जाबाय माइनि बियो ड्रागस बाहायग्रा सिसटिम जालांबाय बि मबाइल गेमजोंनो ड्रागस बाहायग्रा सिसटिम जालांबाय मानो होनबा बिनि गोसोआनो एवथुबाय थाखासै सानसे मबाइल गैयाबानो बे लाइमोन एबा बे युट्सआ थानो हायै बायदि फाग्ला जायो थिग बिदिनो आं मोनथिनाबायदियै भिडिअ गेमसनि बाथ्रा मोनथिनांगौ दं होनोबा माखासे गेमफोरा माखासे समाव नों बुजिखासेआवबो नों मिथिखासेआवबो मालाबा समाव नायनोबो मोजां मोनो मालाबा समाव नोंखौ प्रब्लेमसफोरबो लाबोयो गासैबो बिबायदिनो बायदि रोखोमनि मानसि माहारिनि गेजेराव बायदि रोखोमनि प्रब्लेमसबो लाबोयो जाय मानसिआ बाहायनो रोङो बिनि थाखाय मोजां जाय मानसिया बाहायनो रोङा बिनि थाखाय गाज्रि